हॅलो हां कोण उलयता आं रसिका कशें आसा गो तुमचें शेत बी कशें चल्लां बरें चल आं हे देवा आमचे बी हांगा तशेंच गो कांय ना तशें येता रोवपा वयतलें म्हळ्यार मानाय मेळना मानाय कितलें म्हारग हजार रुपया घेता वयल्यान जेवण आनी सेपरेट दिवं जाय तेंका हय जेवण ना जाल्यार आठशें रुपया जेवण दिता होय मातशें कमी घेतात हय नाजाल्या एक हजाराचेर पडटा तेंगेले शी गोवोरमेंटाक आतां एप्लिकेशन दिलां किदें दिता सबसिडी दिता म्हुटिल्लें ना पिकाचें आनी किदें पळोवया आतां देव कितें करता तो पळोवया आतां देवा खबर आतां देवाकूच पळोवपाचें आतां आमी गेल्लीं आतां देवा फुडें पयलीं देवाचें हें केलें मागीर आतां म्हळ्यार सुरवात करया रोवपाची गोवोमेंट खंयचो गो एप्लाय तर केलां आतां पळोवया किदें तें सबसिडी दिता म्हटलां बियो बियो आतां पोवया आमचो काय पंच निवडून हाडला मतां टायमारूत येता नाजाल्या खंय गो नाच मगो ते दिता दिता दिता म्हणटा फक्त मतां घेवपा तितले मागीर नाच तूं कशें आसा हय तुजें आ तुजें चेडूं तुजें चेडूं येता तें ना ते शेता काम करतालो न्ही करना आतां आं आतां शेतां कोण करतलो गो आतां आरे तशी सोडूंक जाता हय आं बरें तेन्ना येता हांव तुमचें मशीन घालपा टायमार तूं आमचें येतलें मुगो हय आठ दीस लागली ती मशीन येवपा अशी आनी मागीर कितें भाजयो रोयतले मागीर हे भात जातू मागीर भाजयोचे पया वांगड करतले काय ना तें हय खबरना आतां गोवोरमेंटाची सबसिडी आतां घालची पडली ना किदें मागता तें दिवचें पडलें ना आतां किदें आसा मानाय तर मेळना मशीन घालची पडली ना तितलेंच जाता तें पयशे मानायचे आनी मशिनीचे हय होय आनी खातली किदें आनी विचतलीं किदें देवा दिवपा किदें ही म्हारगाय जाल्या अशी किदें करपाचें तेंच कळना रोंपे लायलां तें बी हय गोरमेंटान दिल्लें आसा गो आमकां रोंपे रोयल्या हांवें तें जाल्या पुरो कुयदाक घेवपा नाका तेंची ताका म्हणून पयसो नाका खंयच्यान हाडप गो इतलो पयसो हय बरें तूं काळजी घे हां का हां